اخبار ہمارے علاقے میں فنونِ لطیفہ اور فنون کی ترقی کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے جو ثقافت کی ترویج اور عوامی دلچسپی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اخبار مقامی فنونِ لطیفہ کے پروگراموں نمائشوں تھیٹر شوز میلے اور ثقافتی تقریبات کی تفصیل سے رپوٹنگ کرتا ہے یہ رپوٹیں عوام کو ان ان سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں جس سے لوگوں کو شرکت کی حوصلہ افزائی ملتی ہے اس کے علاوہ اہم ایونٹس کی تاریخ وقت اور مقام کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ عوام آسانی سے ان میں شرکت کر سکیں مقامی فنکاروں موسیقی کاروں اداکاروں اور دیگر تخلیقی شخصیات کے انٹرویوز شائع کیے جاتے ہیں ان انٹرویوز میں فنکاروں کی محنت تخلیقی عمل اور کامیابیاں بیان کی جاتی ہیں یہ عوام کو فنکاروں کے کام اور ان کی شخصیت سے متعارف کراتے ہیں اور مقامی فنون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اخبار نئے آرٹ ورک تھیٹر شوز فلموں اور میوزک البنس پر تنقیدی جائزے شائع کرتا ہے یہ جائزے فنونِ لطیفہ کے معیار ترقی اور مقبولیت کی عکاسی کرتے ہیں تنقیدی جائزے عوام کو فنونِ لطیفہ کی جدید ترین پیش رفتوں اور رجحانات سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں معیاری کاموں کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں اخبار کبھی کبھار خصوصی فیچرز اور رپوٹس شائع کرتا ہے جو مقامی فنونِ لطیفہ کی تاریخ ترقی اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں ان فیچرز میں مقامی ثقافت کی جڑیں فنون کی روایتیں اور ان کے جدید پہلو شامل ہوتے ہیں جو عوام کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں اخبار کلاسیکی اور جدید فنون جیسے کہ پینٹنگ مجسمہ سازی اور دیگر بصری فنون پر خصوصی مضامین شائع کرتا ہے یہ مضامین فنون کے مختلف پہلوؤں کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں اور عوام کو فنون کی خوبصورتی اور ان کے معیارات سے آگاہ کرتے ہیں علاقائی اور بین الاقوامی ثقافتی تبادلوں نمائشوں اور ورک شاپس کی رپوٹنگ سے مقامی فنونِ لطیفہ کی ترقی اور عوام کی آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے یہ رپوٹیں مقامی فنکاروں اور تخلیق کاروں کو بین الاقوامی و سطح پر پیش کر پیش کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں اخبار فنونِ لطیفہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر کے مقامی ثقافت کی ترویج اور عوامی دلچسپی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے